आं गावनि रायजो बा हादोरनि बायजोआव दावबायफेरबाय आरो बे हादोरनि मुङा जाहैबाय भुटान आंनि दावबायनायनि जेबो गुबुन जाहोन गैया बे खालि बेरायनाय बैनि मोनसे समायना जायगाखौ नायनानै फैनाय ओ भुटाना सोरगिदिं हाजोफोरजों बेंजानानाय मोनसे हादोर जाय मोनसे ओ समायना हादोरनि मोनसे बिदिन्थि आरोखि बिनि सोरगिदिं थानाय हाजो बिफां लाइफां हाजोनि गेजेरजों बोहैनाय दै बेफोर गासैबो नुथाइफोरा सुबुंफोरनि गोसो बोथावना आरो बै नुथाइफोरखौ नायनो थाखायनो आङो बे हादोराव हाय थांनाय जादों